हमरा सब पानिके जे समस्या बला चीज कहैत छियै ताहिमे तऽ सबसे पहिने तऽ माछ अबैया जे माछके हमेशा पानि रहेके चाही ताहिके बाद मखानक खेती जे कहैत छै ओहोके लेल हमेशा पानिके जरूरी छै आओर चीज छै बहुत एहन जेकरा पटवन करऽ पड़ैत छै हमेशा गाछे वृक्ष जे कोनो लगेलहुंँ तऽ ओकरा महि ना दू महीना ओकरा पटवन कै कऽ पानि दिअ पड़ैत छै जे ओ गाछ कहुना पौधा लागि जाय बुझलिए ने तऽ एहि तरहे ई सब खेती होइत छै मछली कऽ या मखान कऽ आओर जलके तऽ हम नहि देखैत छियै कोनो चीजमे एतेक अथी छै हालाँकि जल बिना तऽ कोनो चीजके अथिए नहि छै लेकिन जहिमे जादा उपयुक्त छै तेकर नाम कहलहुँ हम आओर एहिसँ आगाँ के तऽ हमरा नहि बुझल यऽ एहि सब जँ किछु हमरो सबके किछु जानकारी दी तऽ एहि चीजके जानकार लेब हमरा